नमस्ते हाँ हम करते हैं कितने वाला करवाएँगी तीन हजार चार हजार पाँच हजार

कहाँ कराना है वो आपका

चेहरे का भी

चेहरा का तीन हजार नहीं अच्छे क्रीम से करते हैं हम कम नहीं करेंगे ढाई हजार का ढाई हजार का मेरा डिब्बा आता है क्रीम का तो बताइए हम कैसे कम करें हमें भी तो कुछ फायदा होगा तभी ना

किससे आप कराएँगी क्रीम से कराएँगी कौन चीज से कराएँगी तेल से कि क्रीम से पाउडर से नहीं नहीं दिक्कत नहीं होगी तेल से

कहाँ कहाँ कराएँगी हाथ कराएँगी पैर कराएँगी

तो पूरा दस हजार लगेगा बताइए देंगी ना नही महँगा कहाँ है क्रीम पाैडर बहुत महंगा है ना

बता रहे हैं तीन हजार चार हजार तक

हाथ का बस चार हजार दोनों हाथ मिलाकर मतलब

तो वही चार हजार समझ लीजिए हाथ पैर दोनों

चेहरे का तीन हजार

बढ़ियाँ क्रीमो ओरिजनल मेरे कम बहुत लोग आते हैं कराते हैं

यही एक महीने तक

नही हम ज्यादा कहाँ माँग रहे हैं चलिए ठीक है आइए हम कम कर देंगे ठीक है पर